डोपेम आनी परफोमन्स अँनहान्समेंट ड्रग्स घेवप हे स्पोर्टसांत बरोच व्हडलो गुन्यांव कांय प्लेयरांक हें करता म्हणुन लायफ बॅन सुद्दां लागील्ली आसा तर हे सगळें प्रिव्हेंट करपाक आमी काय स्टेप्स घेवपाक जाय तितूंत टेस्टींग करपाक जाय आमी प्लेयरांक एज्युकेट करप खुंयचे कितें सप्लिमेंट घेवप घेवप ना ते इंम्पोर्टंट तशेंच एनफोर्समेंट म्हणजे जर कोणे घेतला आसत तेंचेर कडक सामकी कारवाय जावपाक जाय तर हें करप कशें अँनफोर्समेंट जे आसता बिफोर टुर्नामेंट सगळ्या प्लेयरांचे ब्लड टेस्ट जावपाक जाय बोन मेरो टेस्ट जावपाक जाय जितुन आमकां कळटा तेंच्या ब्लड लेवलांत ड्रग कंटेंट आसा कांय ना तो जर कोणाच्याय ड्रग्स घेतिल्लो मेळ्ळिल्लो आसा खेळाडु तर तांकां कडक फायन घालपची ज्यो गोष्टी घेतात तेंचेर स्ट्रीक्ट चेकींग जावपाक जाय इफ एनी प्लेयर इज फावंड टेकींग एनी स्टफ जाल्यार तेंचेर स्ट्रीक्ट एक्शन जावपाक जाय कित्याक हें ड्रग्स आनी डोपेन घेवप हें बाकी प्लेयरांचेर अनफेर जाता कारण दे गेट अ हायर चान्स की दे केन वीन द टुर्नामेंट